हलो हा ॿुधायो जी हा ॿुधायो हा मैडम सठि हज़ार हले थो सठि हज़ार अथव हा ॿुधायो सभु मिली वेंदो ऐं तव्हांजे पहिरों ॿुधायो तव्हांजी शादी कहिड़े महीने में आहे चोवीह अगस्त

हा ठीकु आहे न तव्हां हिकु दफ़ो पहिरों असांजे शॉप ते अचो तव्हांखे जे की धीअ जी शादी आहे हुनखे पक वठी अचो छाकाणि त हुनजे माप जा ई चुड़ा ठहंदा

हा हा बेशक तव्हांखे हो असांजे द तरिफ़ा कुझु बि तकलीफ़ न ईंदी असांजो सोन ॾाढो सुठो हूंदो आहे असांखे अॻियां बि इहो ई बिज़नेस करिणो आहे त असांखे कॾहिं बि कंहिं कुझु बि न ॾिनो आहे तव्हांजे सोने में आहे मिलावट आहे छा आहे हा ज़रूरु बेशक अचो न तव्हां हुते बि मां तव्हांखे वठी हलंदुमि मुंहिंजो भाउ नंढो हिकु वेठो आहे उहो तव्हांखे हुन शॉप ते वठी हलंदो उहो असांजे उअं बि चांदी असांजी ॾाढी सुठी हूंदी अथव कॾहिं कारी बि न थींदी अथव असांजी चांदी असांजी हा जीअं हाणे छोकिरीअ खे अॼुकल्ह माण्हू शादीअ में ॾियनि त माउ पीउ पायल था ॾियनि चांदीअ जो ब्रेस्लेट था ठाहे ॾियनि ऐं गांइ तुलसी थाली में सजाए ॾियनि त त उहो तव्हांखे सजाए करे बि मिलंदो अगरि तव्हां ॿाहिरां प्लेट तव्हां उहो बि कराए सघंदा आयो तव्हां भेण हिकु दफ़ो ईंदव असांजे शॉप में तव्हांखे सभु ॾिसणु मिलंदो हाणे छा हले थो त त हिन में जी हा हा सभु अॼुकल्ह जीअं छोकिरे वारनि खे सभु ॾियणो थो पिए गिफ्ट में ॿई गेनी था ॾियो था छोकिरे खे चैन था पायो ब्रेस्लेट था पायो अॼुकल्ह माइटनि खे मुंढी था पायनि माउ पीउ जी मुंढी जीअं भाइटनि खे गेनी सभु थो हले सभु जीअं आहे सभु अथव

सभु सभु अथव रोज गोल्ड में ठाहिराइणो अथव यलो गोल्ड ठाहिराइणो अथव वाइट गोल्ड ठाहिरायणो अथव हाणे चुड़ा ऐं चोरस में था हलनि तिकोना था हलनि गोल्ड में था हलनि जीअं तव्हां चवंदा तव्हांखे उहो सभु मिली वेंदो सभु भेण तव्हां अचो असांजी शॉप ते ईंदव तव्हांखे सभु ॾिसण मिलंदो चैन में नईं वैराइटी आई अथव मंगल सूत्र ऐं तव्हांजे त छोकिरे छोकिरी जी शादी आहे धीअ जी त तव्हांखे त जाम वैराइटी मिलंदी अड़े छोकिरे खे जेतिरो मिलंदो घटि आहे जी नंढो सैट वॾो सैट अॼुकल्ह सभु सभु अथव तव्हांखे जीअं ईंदव तव्हांखे सभु ॾिसण मिलंदो असांजी दुकान ते भेण असांजो दुकानु यारहें बजे खुलंदो अथव राति जो साढी अठे नवे बंदि कंदा आहियूं जी जी पक अचिजो जय झूलेलाल भेण